हेल्ल' औ आच्चा आच्चा खोलाहानि खोलाहानि बै खोलाहानि प्रनय ना मा आच्चा चा ओमफ्राय माथो खबरमोन दादगारिल' ना भुटानआवबो हाबगोन गेलेफुआवबो हाबगोन दा ओमफ्राय माथो हेल्प खालामनांगौ मदद खालामनांगौ आच्चा खबराथ'ओरैबादिलै बाहागि माने नों फैयोब्ला नोङो फार्स्तआवहाय नों दकु'मेन्स लाबोनांगोन भटार कार्दखौ लाबोनांथारगोन बा नोङो गारि दंब्ला द्रायभिं लाइसेन्स नांगौ बाइकजों फैयोब्ला हेल्मेट नांगौ बेखौ लानानैहाय दादगारिसिमब्लानोथ' हाथिसारसिमब्लाथ' जेबो नाङा खिन्थु सिङाव गेलेफु भिथोराव बेरायहैनोबा बेफोरखौ नांगौ ओमफ्राय सिङाव बेरायहैनाय जायगाखौ आं देखायनो हागोन माबा लद्रायसिमखौ लांनो हागोन आं ओमफ्राय गेलेफु टाउनाव रेस्तुरेन्ट दं मोजां मोजां थाखा फैसाखौबो एसेबां नाङा माने नों ओरैनो सिम्पोल जानानै थांनोसैब्ला फास सय हाजारानो जथेसस्थ' आग्लाय बिग्लाय हरसे थानाय हरसे थालांबावनो हायो जानाय लोंनायनि अ लद्रायसिम दोनलांनो हागोन आं सिन्था गैया फास हाजाराव नों हरसे उन्दुबोनो हागोन जानाय लोंनायनि ना बेदरनि अभाब गैया आरो रेस्तुरेन्टसिम मोनफ्रोमबो मा जानो अमा दाउ जिखिजाया बेदरानो मोनजा जोबगोन आरो हरावहाय नों एसे मोसानोसै होनब्ला मोसानोबो हागोन फैसा सोलायनांगौनि दरखार गैया इण्डियानि फैसायानो जाजोबो नों जेबो सिन्था खालाम नाङा नों भटार कार्दल' लानानै फै बाइकजों फैयोब्लाबो जागोन बाइक फैयोब्ला लाइसेन्स लाबो गारि लाबोब्ला लाइसेन्स लाबोनांगौ हेल्मेट लाबोनांगौ फैल' नों फैबा आंखौ क'ल खालाम औ जायो बिदिनो सोलायनाङा नों फैब्ला आंखौ क'ल खालामाब्लानो जाबाय आं सोगोन दे होनबालाय दै फैदो